भारत हो पुरूश प्रधान देश आशिल्यान बायलांक समाजांत दुसरें स्थान मेळटा समाज चले भुरग्याक वंशाचो दिवो मानता जाल्यार चलयांक वजें म्हणून समजता कदीम काळासावन हो दादल्या आनी बांयला मदी भेदभाव चालूच आसा जग सुदारले आमी एकवीसाव्या शेंकड्यांत जियेतात तरी ह्या बायलां बद्दच्या मानसीकतेंत कायीच बदल जालो ना आमच्या देशांत बायल म्हणल्यार चूल आनी मूल ह्याच नदरेन पयतात बायल म्हळ्यार एक उप उपभोग घेवपाची वस्त अशी समजतात समाजांत बायलेक आनी दादल्याक समान वागणूक मेळूंक जाय हे फक्त घोशणे पुरतेच आसा पूण प्रत्यक्षांत कामाच्या जाग्यार बायलांक बरी वागणूक मेळना तांचो मानसीक छळ जाता कामाच्या जाग्यार ती सुरक्षीत ना केन्ना केन्ना ती शारिरीक शोशणाक बळी पडटात जरी गोंया सारकिल्या राज्यानीं बायलांक शिक्षणाच्यो समान संधी मेळ्यो तरी देशाच्या खुबश्या राज्यांनी बायलांक चड शिकूंक मनाय आसा तरी खुबश्यो बायलो मुखार सरतात दादल्यां कडेन सर्त करतात पूण हो आकडो अजून मेरेन समान ना येत्या फुडल्या काळांत बायलां आनी दादल्या मदीं समनताय आसतली अशी आस्त बाळगीतां